हां जी हां जी मैं हां हां मां एक्चुली हीअ मूंखे हीअ चइणो हुयो की तव्हां जेको रिस्पोंसिबिलिटी जेकि तव्हांजे हिते प्यून अथव तव्हां थोड़ो उनते गौर करो छो की हा मूंखे जेका टीचर अंदर अचनि था स्कूल में पहिरीं त उन्हनि जी सभु कुझु मूंखे डाटा खपे ठीकु आहे उनजे गॾ गॾ मूंखे पेन विद आउट परमिशन प्रिंसिपल ऑफ़िस न वेंदा हे बि तव्हांखे ध्यानु ॾियणो आहे साथ ई साथ तव्हांखे हे बि ध्यानु ॾियणो आहे की तव्हां उन्हनि जो नालो फ़ोन नम्बर जरूर इकट्ठो कयो ठीकु आहे छोकि उनसां असांखे डाटा बि मिलंदा मे बि कंहिंजी असां क्वारी क्लीयर करे पायूं था जेकि उनजी आहे त उनते असां उनखे वरी कॉल बैक करे सघां ठीकु आहे और ठीकु आहे इन सभिनि चीजन के गौर करो बाक़ी थोरो हे बि गौर करो की रिरिस टाइम में टीचरनि खे चांहि जी जरूअत हूंदी आहे हूअ न थी हूअ पूरी थिए त उन चीज में भई ओतिरो त टीचर लाहेन ठीकु आहे त उन चीजन ते तव्हां हिकदमि फ़ोकस करो और चांहि नाशते जो बि बंदोबस्तु कराईंदा करो ठीकु आहे ठीकु आहे हा बसि ठीकु आहे इन चीजन ते गौर कयो तव्हां हा ठीकु ठीकु हलो